हमर फर्स्ट प्रोडक्ट कैमरा रहै सोनीके जेकि हम दू हजार पन्द्रहमे सीतामढ़ीमे खरीदले रहियै एकर उपयोग बहुत अच्छा अबैत छै एहि से फोटो एकर ग्राफिक्स देखेमे बहुत बढ़िआँ लगलक ई दोस्त हमर दोस्त यार भी कहैत छै कि एकर प्रोडक्ट बहुत अच्छा हइ इसका मतलब कैमरा फोटो लगातार निकलैत छै ओ बहुत अच्छा छै ई हम दू हजार पन्द्रहमे अपनेके पच्चीस हजार रूपैआमे खरीदले रहियै जेकर कि बहुत ही जादे डिमाण्ड रहल छै मार्केटमे ई हमर पहिल प्रोडक्ट रहै